हमसब राति कऽ चिड़िया देखयके बहुत अथी करय छलियै जेनाकि कोनो चिड़िया बजइ छलै तऽ राति कऽ लाइट बल्ब आओर बूता कऽ जाइ छलियै चिड़ियाके पकड़य लए तऽ नहि पकड़ऽ दै छलै बहुत तरहक चिड़िया आर रहय छलै जेनाकि कबूतर बगुला पञ्छीसँ बहुत तरहसँ चिड़िया आर होइ छलै नहि पकड़ऽ दै छलै आवाज करय छलै तऽ लाइट आर बन्द कऽ कऽ जाइ छलियै देखय लए